जय झूलेलाल दादा जीअं दादा तव्हांजो फ़ोन आहियो ऐं थोरो सो बिज़ी हुयसि ॿुधायो असांजे लाइ छा सेवा आहे हा हा दादा ॿुधायो कहिड़ो फ़ोन खपनव पाण वटि सैमसंग जा मिली वेंदो वीवो जो मिली वेंदो ॿियों सभिनि खां वधीक बढ़िया हले थो एप्पल जो एप्पल जो मिली वेंदो तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ो केतिरी क़ीमत में खपे ई ॿुधायो तव्हां तव्हां हीअं करो पंहिंजो बजट ॿुधायो पंहिंजो पोइ ऐं तव्हां खे दादा ऑफ ऑफ

ठीकु आहे दादा त आऊं तव्हां खे वीवो जो ॿुधाए थो सघां फ़ोन वीवो जो तव्हां वठो फ़ोन हा वीवो जो ॿावीह हज़ार रुपए जो फ़ोन आहे साईं फुल एमरोड आहे ऐं छह जी बी आहे हुन जो हिकु सौ अठावीह आहे हुन डिस्काउंट हा साईं हिकु मिंट मूंखे चैक करिणो पवंदो ऐं तव्हांजो शुभ नालो पुछी सघां छा आहे तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा अच्छा तब अच्छा त तव्हां जीअं पेमेंट कीअं कंदव मतिलबु कैश कंदो या ठीकु ठीकु आहे दादा ऐं हिकु मिंट में ऐं तव्हांखे कंपूटर ते विझी करे ॾिसां थो की केतिरे तव्हांजे पवंदो केतिरे जो आहे उहा ॿावीह हज़ार जो फ़ोन आहे अॼुकल्ह मार्केट में हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे बसि दादा हा जेको आऊं जेको आऊं नेट ते ॾिसां पियो थो वीवो जो फ़ोन आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय जय झूलेलाल